जी सर नमस्ते में इक खुद डेल्ली बेजर आं मेरा नांऽ बिजय कुमार ऐ में इक रियासी डिसिटक दा रौह्ने आह्ला आं में इक इ'यां शुरू दी हिस्टरी सनानां में दो हजार इक पी ऐच्च ई दा इक डेल्ली बेजर रेहा दो हजार छे च मेरी इ'यां इक निक्के जेह् जे ई ने मतलब मेरी नौकरी लाई ओड़ी उस बेल्लै मिकी सैल्लरी पंज सौ रपेआ म्हीना मिलदी ही अच्छा म्हीने बाद बी निं मिलदी ही ओह् साल दी दो जां तिन्न बार मिलदी ही मतलब जां दिवाली उप्पर जा रक्षा बंधन आई गेआ जां बिच्च ईद आ दा एह् ते इ'यां मतलब साल च दो जां तिन्न बार असें गी तनखाह् मिलदी ही मतलब अगर चार म्हीने बाद अज्ज दिवाली ऐ ते चार म्हीने बाद कोई होर तेहार औंदा ते इक जां दो म्हीने दी मिलदी ही बाकी पैंडिग गै उं'दै कश गै बची रौंह्दी ही कुसै लीडरै साढ़ा कम्म निं कीता बड़े बड़े लीडर आए गुलाम नबी आजाद बी दिक्खेआ उसने बड़े लम्मे भाशण दित्ते हे ऊधमपुर आया हा इक बार एह् कोई उन्नी सौ जिस बेल्लै सी ऐम्म रेहा ते इसने बी आखेआ कि हां सोचगे करगे इ'नें पी ऐच्च ई आह्लें बारे च फ्ही फरूक अबदुल्ला दे भाशण बी सुने हून मोदी साह्ब दे लेई इक इ'यां आस लेइयै चला दे हे चलो पंज सौ पैह्लैं लैंदा फिर साढ़ी तनखाह् बधियै ज्हार रपेआ होई गेई फेर ओह्दे बाद असें मतलब बिच्च बिच्च जो साढ़े कन्नै लग्गे दे हे मलाजम उं'दी बधदी बी गेई फिर साढ़ी पंजताली सौ तनखाह् होई गेई साढ़े कन्नै होर जेह्ड़े बड़े साथी न बिजली च हे जां टरैफक पुलीस च न ऐस्स पी ओ न लेकन जेह्ड़े साढ़े लेई आवाज ठोआंदे ओह् बी इ'यां खाल्ली कुर्ता फंडदे ते मतलब जिस बेल्लै हड़तालां करना करदे ते मतलब नारेबाजियां साढ़े कोला करवांदे ते लास्ट दे बिच्च जिस बेल्लै इ'नें गी बलांदे ते इ'नें गी पैसा शैसा चढ़दा ते एह् आखदे आइयै बाह्र हां जी होई गेआ इक म्हीने बाद थोआड़ा फैसला होई जाह्ग तुसें पक्के होई जाना जां जो बी ऐ कुछ निं साढ़ी लेई करदा कुछ बी कोई सरकार निं करा दी किश बी इक इ'यां बड़ी आस लाइयै दो बार मोदी साह्ब बी इक साढ़े इक प्रधानमंत्री बने मतलब उ'नें बी किश निं कीता जां कुछ बी साढ़े बच्चे बी इक इ'यां दर बदर होंदे रौंह्दे स्कूलें दियां फीसां निं हैन बर्दियां निं हैन जि'यां हून सर्दियां आ दियां न तां उं'दे लेई गर्म कपड़े निं साढ़े कोला नेईं तनखाह् गै नौ हजार रपेआ अज्ज दिंदी असें गी इस बेल्लै मिला दी तिन्न सौ ञारां रपेआ ध्याड़ी मतलब म्हीने दी हून एह् ऐ कि तरानुऐं सौ मिलदी ते उस्स नै केह् गुजारा करना जां पूरा दिन पाबंद होना पौंदा कम्म तै गौरमैंट साढ़े कोली पूरा बराबर लै दी लेकन पक्का मलाजम फेर लटर मस्ती मारी ओड़दा कच्चा कि'यां मारै मारोग लटर मस्ती के उसदे दिल बिच्च इक डर बनी गेदा के अगर में अज्ज अगर दस साल जां पंदरां साल होए में लगातार ड्यूटी करदें के मिगी कल्ल ऐसा निं होऐ जे ई कड्डुड़ै डबल ए ई कड्डुड़ै उप्परा गौरमैंट दा बी प्रैशर इ'यै नेहा बने दा सरकारी मलाजम जां जिंदी सट्ठ पैंठ ज्हार रपेआ तनखाह् ते फेर ओहे लटरी मस्ती मारी ओड़दे लेकन असें ओह् बी निं मारना औंदी जां बड़े इ'यां तंग्गी तोस्सी नै चलाने जां नेईं गजारा होंदा ते इस गल्ला जेह्ड़े डेल्ली बेजरें लेई गौरमैंट कुछ नेईं सोचा दी गौरमैंट इ'यां अफवाहीं फैला दी के मतलब इ'यै ओह् करी ओड़ना मतलब ठेकेदारी थरू करी ओड़ना जां जो बी है जेह्ड़े बंदे इन्नै चिरें दे सेवा दिंदे आ दे ओह् कोई पी ऐच्च ई च ऐ कोई तूतें बाले मैह्कमें च ऐ कोई ऐग्रीकल्चर च ऐ जां कोई ऐस्स पी ओ ऐ जां जिन्ने जिन्ने बी डिपार्टमैंट हैन गौरमैंट निं इं'दे लेई कुछ निं करा दी नेईं एह् करना चांह्दी जां पता निं केह् सोच ऐ इस गौरमैंट दी जां गरीबें इ'यां गी तड़फाई तड़फाई मारना चांह्दी ऐ ते इ'यां गै जां जो बी है नौ हजार रपे उप्पर गजारा थोड़े होंदा जां मतलब अज्ज में अपनी गल्ल सनाऽ नां मेरी दो लड़कियां न इक लड़का इक घर आह्ली ऐ मा प्यो न सत्त मेम्बर न नौ हजार रपे नै कि'यां गजारा करना जां तरानुऐं सौ रपेआ तिन्न सौ ञारां रपेआ गौरमैंट तनखाह् दिंदी ऐ नौ ज्हार रपे नै सत्त परिवार कि'यां मतलब चलाने एह् करा दी डेल्ली बेजरें नै एह् तो बड़ा ठीक निं ऐ जां पैह्लें गौरमैंटां चलो पैह्लें दियां जो बी ऐथियां सत्त साल बाद इ'यां आस होंदी के मतलब असें पक्के होई जाना असें ते कोई आस गै निं ऐ रेह्दी के गौरमैंट साढ़े लेई कुछ बी करा दी जां जो बी ऐ तो इक इ'यां मोदी साह्ब उप्पर बी इक इ'यां बड़ा जकीन तसब्बर रक्खदे हे के मतलब साढ़े लेई किश चंग्गे दिन आने न चंग्गे दिन निं उल्टे माड़े दिन आने आह्ले न गजारा करना मुशकल ऐ नेईं गै बंदा ध्याड़ी लाने मजदूरी करने जोड़ा रैह्ंदा नेईं होर कम्म करने जोड़ा रैह्ंदा इस गल्ला नेईं अग्गें दे रेह् दे नेईं पिच्छें दे रेह् दे एह् साढ़ा इक मतलब में इक पी ऐच्च ई दा मलाजम आं इस बेल्लै बी मतलब ड्यूटी जाना पौंदा रातीं मोटरें उप्पर आं में रातीं इस बेल्लै नौ बज्जियै अड़ताली अट्ठ बज्जियै अड़ताली मिन्ट होए न मतलब दस बजे जाइयै मोटरां स्टार्ट करनियां ते जेह्ड़े पैह्लें मुड़े होङन तो उ'नें रातीं निकली जाना घर उं'दे कल कश चलो गड्डियां शड्डियां हैन ते चलो मोटरसैकल ओह् लेइयै असें ते फिर बी अज्ज बी पैद्दल जाना पौंदा तो एह् हालात न खासकर डेल्ली बेजरें लेई गौरमैंट ने किश निं कीता उल्टा तड़फा दी मतलब ऐसा नेईं करना चाहिदा हा के अज्ज मतलब इन्ने अगर में अज्ज दो ज्हार छे दा लग्गे दां दो ज्हार त्रेई चला दा मतलब सतारां ठाह्रां साल मीं होई गे मेरै कशा बी इक पराने मुड़े न पं'जी पं'जी साल होई गे उं'दियां ते उमरां सट्ठ साल होने आह्लियां पूरियां ओह् घर केह् लेइयै जाङन गे बच्चें केह् दस्सगन गे के में रिटैरमैंट मेरी अज सट्ठ साल उमर होई के में रिटैरमैंट लेइयै औना घर नेईं तनखाह् मिलनी नेईं कुछ बी पैसा बी कुछ निं हैं केह् दस्सोग आइयै ओह् घर अपनी घर आह्ली गी बच्चें गी कि में अज्ज पी ऐच्च ई दा आं जां तूतें आह्ला मैह्कमा सेरीकल्चर ऐग्रीकल्चर ओह् केह् जां कोई ऐस्स पी ओ आं जां कोई बिजली च ऐ बिजली आह्लें दा भी गौरमैंट ने कीता किश लेकन पी ऐच्च ई डिपार्टमैंट जेह्के निक्के निक्के सट्ठ पैंट्ठ ज्हार डेल्ली बेजर मतलब अज्ज खज्जल होआ दा जां जो बी है लेकन उसदे बारे च कोई गौरमैंट ने निं सुनेआ बड़े बड़े लीडर बी दिक्खे गुलाम नबी आजाद ने बी भाशण दित्ते सी ऐम्म हा लेकन उमर अब्दुल्ला बी उस बेल्लै सी ऐम्म हा उस बेल्लै में इक डेल्ली बेजर हा सोचेंगे करेंगे कुछ मोदी साह्ब ने बी यही बोल्ला कि हां हां हां करेंगे कुछ हां तो आज बी जे पी की सरकार है बो बोलते हैं जब तक हमारा सी ऐम्म नेईं औंदा ते असें मतलब डेल्ली बेजरें किश निं इक पिछली सरकारें दी देन ऐ आखदे के मतलब पिछली सरकारें दी देन ऐ साढ़ा कुछ निं ऐ लेकन एह् उं'दें अग्गें रोने रोओ जि'नें तुसें गी लाए दा जि'नें जे इएं लाएदा मैंत्रियें लाए दी ऐम्म ऐल्ल ए ने लाए दा तो एह् जेही मतलब पखंड चला दे अज्ज बी साढ़े कन्नै इक डेल्ली बेजरें कन्नै गल्त होआ दा ते चलो जो बी है जि'न्दे हत्थ पावर ऐ ठीक करा दे जो बी ऐ अज्ज साढ़े ऐम्म पी जित्ते दे ओह् साढ़ी अवाज निं ठोआंदे डेल्ली बेजरें दे बारै जेल्लै संसद लग्गदी जां जो बी है बोह्ती किश गल्ल होंदी मोदी साह्ब तक एह् गल्ल गै निं पजांदे डेल्ली बेजरें दे बारे दी के अज्ज सट्ठ बाट्ठ ज्हार जेह्ड़ा मुड़ा जां बचैरे लग्गे दे इक डेल्ली बेजर उं'दे बच्चे बी इक आस लाइयै बैट्ठे दे साढ़ा पाप्पा कदूं पक्का होग अज्ज नौ ज्हार लैंदा साढ़े पाप्पे दी तनखाह् बी पैंत्ती जां चाली ज्हार रपेआ होग अस बी अच्छे कपड़े लाग्गे अच्छे स्कूलें पढ़गे जां साढ़े कश स्कूटर मोटरसैकल होङन मतलब इक आस लाइयै बैठे दे उं'दे लेई कोई गौरमैंट ने कुछ निं सोचेआ खाल्ली इ'यै सोचदी कि ठेकेदारी थरू करी ओड़ने न एह् जो बी है तनखाह् जि'यां मतलब लेबर दी बधग ध्याड़ी ते उ'आं इं'दी बी बधदी जानी मतलब किश निं कीता साढ़े लेई गौरमैंट ने साढ़े लेई ना कांग्रैस ने किश कीता ते नेईं बी जे पी ने